ہاں ہمارے یہاں کے سرکاری اسپتالوں میں کافی لمبی لائن لگی ہوتی ہے اور کافی لمبا انتظار ہوتا ہے اکثر اکثر ڈیلیوری وغیرہ کے مواقع پر بھی سننے میں آتا ہے کہ جو ہے تو ڈیلیوری کے لیے اکثر دوائیں موجود نہیں تھیں یا پھر ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھے یا پھر اسٹاف اویلیبل نہیں تھا بٹ یہ ساری دقتیں ہوتی ہیں وہ شاید ان لوگوں کو ایڈمنسٹریشن لیول پہ بھی بہت ساری چیلنجیز کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں